मेलाके बात कएल जाए तऽ हमरा गाँवमे आश्विन महिनामे दुर्गापूजा होइया जेकि हमरा क्षेत्र कऽ आसपास कऽ जतेक गाँव यऽ ओहिमे सबसँ पैघ मेला लागैया हमरा गाँवमे बहुत सारा झूला रहैत छै दूकान दूकाने कऽ बात करी तऽ बहुत तरह कऽ दूकान बच्चा सब कऽ खिलौना कऽ रहैया खाइये पियैमे देखियौ तऽ चाउमिन भए गेल कचौड़ी मुढ़ी बिहारकऽ फेमस लिट्टी चोखा यऽ लिट्टी कऽ दोकान रहैत छै बहुत सारा दूर दूरसँ लोक अपन आबैया हमरा गाँवमे मेला देखैके लेल आ दुर्गापूजा दश दिन कऽ पूजा होइत छै दश दिन मेला लागैत छै क्षेत्र कऽ जतेक आदमी सब छथि सब अपन देखै कऽ लेल आबैत छथि हमहूँ सब अपन नया नया घरमे कहै छियै नया नया कपड़ा खरीद दे मम्मी पापा कऽ सब घरमे परिवार कऽ जतेक भी सदस्य छै सब अपन कपड़ा खरिदै छथि गाँवमे राति कऽ मेला देखलहुँ आ राति कऽ सङ्गे सङ्गे कीर्तन से होइत छै हमसब अपन कीर्तन कयलहुँ ताहिके बाद प्रोग्रामके से आयोजन कयल गेल जाइत छै सांस्कृतिक प्रोग्राम या जागरण रहल तऽ ओहोमे मजा आएल भरि राति जागनाय रहैत छै किआकि गाँवे कऽ पूजा छियै कतहुँ दूर तऽ जायके नहि छै आ ओहियो गाँव कऽ पूजामे बहुत मतलब महत्वपूर्ण रहैत छै प्रसिद्ध छै हमरा इलाकामे जते भी आसपास कऽ गाँव छै दश गाँवमे प्रसिद्ध रहैत छै हमर गाँव कऽ दुर्गापूजा सब देखै लऽ आबैत छथि राति कऽ प्रोग्राम देखियौ फेर घुमू फिरू चाउमिन खाउ सब सङ्गमे दोस्त सब आ एगो आओर पूजा हमरा गाँवमऽ होइया ओएह जगह पर कृष्णक पूजा ओहो जेना दुर्गापूजा फेमस छै आसपास कऽ दश गाँवमे तेनाही कृष्णो कऽ पूजा हमरा आसपास कऽ गाँव मऽ फेमस छै सब देखै कऽ लेल आबै छथिन ओनाही दुर्गे पूजा जकाँ मेला लागल रहैत छै बहुत बड़का बड़का झूला भए गेल झूला झूललहुँ सब दोस्त सब जे सब गाँवमे नहि रहल ओहो सब बाहरसँ अपन आएल खास कए कऽ जे हँ जाइत छी गाँव कऽ दुर्गापूजा देखै कऽ छै कृष्णक पूजा देखै कऽ छै सब दोस्त महिम जे सब बाहर रहल हुनका सब कऽ बजेलहुँ हँ दोस एहि पूजामे चलि आ गाँव एबही तऽ मतलब ई पूजा देखै कऽ छौ सब अपन खुशीसँ देखलहुँ नया नया जकरा सब कऽ पास कपड़ा रहल नया नया कपड़ा पहिरलक नहि रहल तऽ अपन मम्मी पापाके कहलक जे हँ ठीक छै बाहरसँ लए कऽ आबै कऽ छौ या गाँवेमे खरीद दे तऽ हर एक आदमी छै जे खरीदबे टा करै छै पूजा सबमे नबका नबका कपड़ा आओर की नाम छियै मेला सब घूमल ताहि कऽ बाद चाउमिन खयलक बहुत तरहके दूकान रहैत छै मिठाइ सब कऽ दूकान